गिबियावनो जोंनि बे जोंनि ओनसोलाव जों आबौ आबैमोननिफ्राय जितु मिथिनाय सल' बे बा जों फरायनानै जि मोननाय सल'फोर बेफोर सल'नि गेजेरजों आं मोननैसो बाथ्राफोरखौनो बुंनो होननानै सान्दों जेरै जोंनि बर'नि गोदोआव राजा दं बे बायखोन्दा नोगोर होननाय आरो बेयाव जोंहा जोबथा राजाया जादों इरागदाव एबा गबिन्द चन्द्र होनना बुङोमोन आरो बे गबिन्द चन्द्रआ गुबुन हारिनि बा गुबुन सुबुंजों फाव फान्दाय जानानै बि बियो बिनि जितु राजउलाफाद बियो जोबस्रांदों दा बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा बिदि बेफोर आरो बेबायदिनो बै सोमाव ब्रिटिसनि समाव दैमालु होननाय सासे जोहोलाव दंमोन नाथाय दैमालु होननाय जोहोलावआबो जोंनि बर'नि गेजेरावनो गोबां बे एना एनि नायनो बालायनाय एबा मोनसा मोनसि सानलायनाय बा देरहासाद बा बोलो गोनां मानसिखो फाव फान्दायनायनि गेजेरजों जिउ फोजोबनायनि मोनसे राहा लामा खिन्थादोंमोन बिथांखौ बिमा गावनि बिमा गदायानो बिखौ बुथारनाय बायदि जाहैदों जेराव बिनि खोमायाव सेहा गुदुंखौ लखबना होनानै बिखो फुथारदोंमोन नङाब्ला बिखो बुथारनो हानायनि खुनु राहा लामा गैयामोन बेबायदि आरो मोनसे समाव बर' हारिखो फोथांनो बा रैखा खालामनो थाखाय मोनसे समाव जोंनि बर'निनो बिर जोहोलाव सोमदोन जोहोलाव बिथाङाबो ओइ जोंनि जाथिनि थाखाय बा ब्रिटिसफोरदों नांनो थाखाय ओइ जुजिदोंमोन आरो हानजा दादोंमोन आरो हानजा दानायनि गेजेरजोंनो बे ब्रिसिटसफोरखौ सिगिनो हादोंमोन आरो बे सिगिनायनि समावनो ब्रिटिसफोरा बिखौ फाव फान्दायनायनि गेजेरजों गोबां लुब बा बिफोर मानसिफोरखो गोबां लुब देखायनायनि गेजेरजों बिथांखौ नागिरदोंमोन आरो सिआइडिफ्रा हमनो नाजादोंमोन आरो बे नाजानायनि गेजेरजोंनो मोनसे समाव ब्रिटिसफोर होसोनायाव खारै खारै बियो सासे गोरिब न'खरनि बा सासे बुरिनि न'आव थाफैदोंमोन आरो बे बुरिआ बे जितु ब्रिटिसा बान्था बेखौ हमना होयोब्ला बान्था होगोन होनना बुंनायखौ मिथिनानै बिनि बोराय बोराय बुरिनि गेजेराव बोराया बिखो ब्रिटिसफोरनो स्रोद खिथाहैखोमानानै हमहोदोंमोन आरो हमना जोंनि बर'नि जोहोलावआ बेबायदिनो जिउ गोमानानै थांनो गोनां जादोंमोन दा बे जोंनि बर'नि जोहोलावफोरनि ओरै राजाफोरनि बे मोनसे सल' बायदि आरो जोंनि जोंनि लकेल एरिया बे नलबारि हालामनि जितु सिगाङाव दैदेनगिरिफोर जोंनि फरायसाफोरखौ दैदेनग्रा मोजां सुबुंफोर दंमोन जेरै साहित्य सभानि गागि मानसि अमरेन्द्र स्वरगियारि आरो बिदिनो सुजेन दैमारि बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे धोरोमारि गौथुमनि जेनेबा बाथौआरि धोरोम गौथुमनि जानानैबो खामानि मावग्रा मानसि दंमोन आरो बिसोर बिथांमोना जोंनि बे बाथौ आश्रम बे बाथौ आश्रमखौ लाखिदोंमोन आरो बिथांमोननि मुङानो जाबाय आफादगिरि हिसाबै हरेन नरेन्द्र दैमारिमोन आरो सेक्रेटारि हिसाबै बानेस्वर स्वरगियारिमोन बेबायदि बिथांमोननि दैदेननायावनो बिथांमोननि नाजानायावनो बेबायदि मोनसे सान्थि आश्रमआ खुलिजादों आरो लोगोसेयै बिथां बे साहित्य सभानि जायफोर दैदेनगिरिमोन बे दैदेनगिरिनि दारैनो जोंनि ओनसोलाव मोनसे फरायसालिफोर गायसनजानाय बायदिसिना खामानिफोरा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हानाय बेबायदि मोनसे बेबस्थाया जादोंमोन दा बेबायदि दा बेफोर गोबां बाथ्राफोर दङ दा जेराव जोङो जारिमिन होननो थाङोब्ला आरो जों बुंनो हायो तेजपुर अग्निगड़ हाजोआव ओइ सनितपुर होननाय मोनसे रायजो बेबायदि रायजोआव जोंनि बर'नि राजा बानासुर होननानै असमियाफ्रा बुंदोंमोन खिन्थु जोंनि बर'आव जेन'बा बान राजा बे बान राजायाबो जोंनि बर'निनो सासे राजा हिसाबै गोबां

गोहो गोरामोन आरो बिथाङा नै जोंनि बर'नि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौनो सिबियोमोन आरो बे सिबिनायनि गेजेरजों गोबां गोहो गोरामोन आरो बेजों बिनि जितु गोबांफोर बाथ्रा दंबावो गोसोआव गैला आरो जोंनि बे ओनसोलनि बाथ्राफोरखौ आरो जोंनि जारिमिनफोरखो नायोब्ला जोंनि बर'आबो उन नङामोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां राजाफोर दङमोन जेरै भीस्म' राजा रुकमिनि भीस्म'क राजानि आरो मोसानाय मुसुरनायफ्रावबो रुकमिनि होननाय जितु मोसानो बिराद गोरोंमोन बान राजानि समाव बिसिनि समाव बिसिनि उलाफादाव दंमोन सित्रलेका जाय मानसिया मोनसे समाव सिमां नुदोब्ला बे सिमाङाव नुनायखोनो रोखा रोखा खिन्थानानै गाव सावगारि आखिनो हानाय बिदि गोहो बोलोनि सासे आइजो बेबायदि दंमोन आरो बेबायदिनो बि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां जेरै मोसानाय मुसुरनायावबो फोरोंग्रा गोबां गोरों रोंगौथिगोनां जेरै दंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गाम्बारि सिख्ला आखाइस्रि माइदांस्रि बिबायदि बायदिसिना मुंनि रोंगौथिगोनां दं जोंनि बर'नि गेजेराव मोसानो गोरों जि उसादेबि बियो मोनसे दारगा नोगोराव जे आर्ज्यफोरनि फोलेराव हाबा जाहैनानै बेयाव मोसानो फोरोंहैदोंमोन आरो बेखौ मोन्दांनानै बे जायगायाव बियो ओनसोलनि मानसिया नृत्य बा मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि सोलोंनो हादोंमोन दा बेबायदिहाय दा गोबां बाथ्रा दंबावोमोन बेफोरखो बुंनो होननानै सानाखिसै दा बेखिनिखोनो बुंबाय गोजोन्थों